मुझे उस समय के बारे में अच्छे से याद है जब मुझे बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य करना पड़ा था जब हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो की है गाँव का रोड बनाने का काम था उसमें जो प्रोजेक्ट का काम कर रहे थे उस समय मेरी तबीयत है बहुत ही खराब हो चुकी थी और वह है हमें मुझे थोड़ा थोड़ा बुखार भी होने लगा था लेकिन जो है वो प्रोजेक्ट है हमें उसी दिन कर तैयार करके देना था तो वो मुझे बहुत ही चुनौतीपूर्ण मेरे सामने मामला था लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही उसको संभाल के एक टैबलेट ले के और जो है अपनी अपनी तबीयत को जैसे तैसे अपने हिसाब से तरीके से संभाल के उस चुनौतीपूर्ण कार्य को मैंने उस प्रोजेक्ट को हमने पूरा किया था फिर इस तरह से मुझे यह बहुत ही बड़ी चुनौती थी मेरे सामने लेकिन मैंने उसका कार्य है वो पूरा किया था